औ नोंथांनि खाथि खाला बेस्ट सेलार जाग्रानि सोमोन्दै चेक खालाम बे फानग्राय अनलाइनबो नङाब्ला अफलाइनबो जानो हागौ थासारि नोंथाङा मोनसे गोदान रेस्ट'रेन्ट एबा मोनसे गोदान जायगानिफ्राय साबसिन आरो नामजादासिन जामुंखो ट्राइ खालामनायनो लुबैदों ओंखायनो बेस्ट सेलार जाग्रा मुवानि सोमोन्दै रेस्ट'रेन्टआव एबा सासे जायगानि लांगोनायावसो सों सुइट डिस एबा मस्ला मस्लिखौ नांगौबायदियै मुंख'